آپ نے کہا کہ پانچ پڑوسیوں کے نام بتانے کے لیے ان کے نام سنیے نمبر ایک اکبر بھائی اور ایک ہے پا پیا روی کمار جمیل بھائی اور حمید سر